ग्रांऽ दे स्कूलें च अस खुल्ले मतलब पढ़ी सकने न डोगरी बोली सकने न ते तरक्की बी करी सकने न ते खेल कूद च बी हिस्सा लेई सकने पर जेह्ड़े जेह्ड़े शैह्रें दे स्कूल न उत्थें अस एह् ऐ कि अस अपनी भाशा निं बोली सकने डोगरी च गल्ल निं करी सकने अस हिंदी गै बोली सकने न ते जेह्ड़ी इंग्लिश च सकने मतलब अंग्रेजी च बोलो ते कुतै गलती कन्नै अस कुतै डोगरी बोली लैचै ते स्कूल च फाइन होई जंदा ऐ एह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी मात्तर भाशा एह् बढ़ोतरी नेईं करी सकदी ऐ कि अस डोगरी जेह्ड़े न अस डोगरे अस खआने आं आखनें अस डोगरे आखने आं मानै कन्नै ते ओह् मानै कन्नै केह् डोगरी आखनी ऐ कि अस मान कन्नै डोगरी बोलने स्कूलै च गै निं बोलन दित्ती ते बाह्र केह् असें बोलना ते इक सारें कोला बड्डी गल्ल ऐ अज्जकल साढ़ियां मावां गै निं पसंद करदियां जे साढ़े ञ्याने न जेह्ड़े एह् डोगरी बोलन कुतै अस अस कुदै फंक्शन च गै गेदे होग डोगरी च कुदै बच्चा बोली ओड़ग ते मां उसी घर जाइयै चुथदी कि तूं डोगरी की बोली ओड़ी बेसती होई गेई मेरी बेसती होई गेई एह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़ी डोगरी दी पंछान ऐ उ'ऐ निं रेही असें डोगरें खुआने दे काबल गै निं रौह्ना अग्गें आने आह्ली पीढ़ी च ते साढ़े डोगरें दी कोई पंछान गै निं रौह्नी जेकर अस कोई अगर भाशा च कम्म करा करने न जां कुदै अस जन्ने ते साढ़ी पन्छान होंदी कि नेईं ओह् उस भाशा च गल्ल करा करदा ऐ ते ओह् डोगरा ऐ ओह् हिंदी च बोलै करदा ऐ ते ओह् मतलब साढ़ी कन्नै मिलदा जुलदा ऐ साढ़ी मतलब हिंदोस्तान दा ते जेकर अंग्रे़ अंग्रेज अगर अंग्रेजी गै निं बोलन ते कि'यां पता चलना कि एह् कुतै फाररन जां साढ़ी जेह्ड़ी भाशा दी पंछान गै साढ़ी पंछान होंदी ऐ अस डोगरी आपूं गै अगर बोलगे ते ञ्यानें गी केह् सखाना पैह्लें ते मां प्यो दा फर्ज बनदा ऐ डोगरी बच्चें गी घर च सखाओ ते फ्ही ओह् बाह्र बी बोलन ते घर गै अगर शर्म करग ते बाह्र ते बच्चें बोलनी निं स्कूल आह्लें ते अज्जकल इ'यां बी बंद करी ओड़ी दी हून पैह्लें ते होंदा हा कि खाल्ली शैह्रें स्कूलें बाह्रें स्कूलें च होंदा हा कि नेईं असें डोगरी च गल्ल नेईं करनी ऐ अज्जकल ते ग्राएं स्कूलें बी इ'यै चली पे ऐ कि नेईं बच्चें डोगरी गै निं बोलनी हिंदी च गल्ल करो अंग्रेजी च गल्ल करो मामां निं घर गै निं पसंद करदियां अगर दादी बोलदी होऐ बच्चें दी डोगरी ते नेईं मतलब जेह्ड़ी नूंह ऐ ओह् आखदी नेईं दादी गी बोलो कि हिंदी च गल्लो जां ते भाई तुस थोह्ड़ी चुप रोआ करो साढ़े बच्चें दे कन्ने च डोगरी दी गुरबा लेई निं पेई जा एह्दे कन्नै डोगरी साढ़ी जेह्ड़ी ऐ ओह् बंद होआ करदी ऐ कि एह् साढ़े सारें कोला बड्डी एह्दे च जेह्ड़ी अ'ऊं आखनी कि एह् नुकसान कोह्दा ऐ मावां करा करदियां न अपन अगर बच्चें गी एह् संस्कार निं देआ करदियां कि अस अपनी भाशा गी अग्गें बधाई सकचै जेकर साढ़ी पद्म सचदेव जेह्ड़ी कवित्री होई ऐ पैह्ली डोगरी कवित्री ओह् केह्दे मूजव होई ऐ कि उ'नें डोगरी च कम्म कीता ते अज्ज अस चेता करा करदे न अगर ओह् डोगरी च कम्म निं ही करदी अगर कुछ लिखदी गै नि ही अगर ते कुइयां ओह्दा नांऽ चलना हा अज्ज बड़े साढ़े कवि कवित्रियां न जेह्ड़ियां कम्म कीता तुसेंगी चेता करा करदे न जेह्ड़े अज्ज बी लिखा करदे उ'नेंगी कल चेता करना ऐ पर अगर अगर डोगरी च लिखने आह्ले अगर बधै करदे न ते जे पढ़ने आह्ले गै निं होग जां सुनने आह्ले गै निं होग जां डोगरी च बोलने आह्ले गै निं होग ते ओह् कवि जेह्ड़ियां उंदियां क्हानियां कविता लिखी दियां न उपन्यास उ'नेंगी सिंक लग्गी जानी ऐ कताबें गी की जे डोगरी पढ़ने आह्ले गै निं रेह् अपनी भाशा पढ़ने आह्ले ञ्यानें गै निं रेह् पैह्लें सारें कोला बड्डी साढ़ी सोच एह् होनी चाहिदी कि हर भाशा च असें गल्ल करनी ऐ गां डोगरी डोगरी दी जगह् हिंदी हिंदी दी जगह् पंजाबी पंजाबी जेह्का जेकर अस पंजाब चली जन्ने तें पंजाबी कि'यां सिक्ख अपनी पूरी तड़ी कन्नै बोलदे पंजाबी ते नेईं अस आखने कि नेईं एह् पंजाबी न अगर अस डोगरे न ते फ्ही साढ़ा फर्ज ऐ कि अस डोगरी च बोलचै अस सरकार अग्गें की अर्ज करी सकने भाई डोगरी दियां साढ़ियां पोस्टां निं आ दियां नौकरियां निं लग्गा दियां डोगरी नौकरियां कु'त्थूं लग्गनियां डोगरें अपनी पंछान गै निं रक्खी दी कि अस डोगरे न पैह्लें डोगरी च गल्ल बात गै करगे जेकर ते फ्ही अस डोगरे खोआगे ना अगर डोगरी च पढ़ना गै निं ते डोगरी दियां पोस्टां कु'त्थूं निकलनियां डोगरे दियां पोस्टां डोगरी दियां जेह्ड़ियां लैक्चर आह्लियां पोस्टां ते तां गै निकलियां जेकर डोगरे खोआने दे काबल होग अस घर बोले ते बाह्र बोलगे निं ते कुसै गी केह् पता कि डोगरी पढ़ने आह्ले बी हैन पैह्लें डोगरी बोलने को बोलगे अगर पढ़ना कोला पैह्लें असें बोलनी पौनी जेकर पढ़ा करने ते ओह् घर बी बोलचै ते बाह्र बी बोलचै तां अस आखने कि अस डोगरे अगर खाल्ली पोस्टें मूजब खाल्ली नौकरी मूजब डोगरी दा पढ़ना ओह् बी कोई फायदेमंद निं ऐ साढ़े ताईं जेकर घर बोलनी असें ते तां बाह्र बोलचै तां फर्क पौंदा घर बोली ओड़ी ते बाह्र निं बोली ओह् बी अस डोगरे निं ऐ कुदै बी चली जाचै डोगरें गी अपना आप पर अपनी भाशा उप्पर गर्व होना चाहिदा कि अस डोगरे न अस गल्ल बात जित्थै बी करनी असें डोगरी च बोलनी जे अंग्रेजी च करनी कुसै कन्नै डो अंग्रेजी च बी बोलो पर एह् ऐ कि अपनी भाशा दी पंछान जरूर रक्खनी चाहिदी ऐ कि अस डोगरे न कुदै बी चली जाओ अपनी भाशा गी निं छड्डो जेकर अपनी भाशा छड्डी ओड़ी ते समझी लैओ असें अपनी मां गै बदली ओड़ी अपना प्यो गै बदली ओड़ेआ जियां आखदे कि मां इक ऐ ते मां दी जगह् दादी दादी दी जगह् साढ़े दीनू भाई पंत होरें गी बी आक्खे दा ऐ कि डोगरी साढ़ी दादी ऐ ते हिंदी साढ़ी मां दादी थाह्र दादी ऐ ते माऊ थाह्र मां मां दी मां दी जगह रौंह्दी दादी दादी दी जगह् रौंह्दी ऐ ते जेकर अस अपनी दा दादी गी मगाई ओड़गे अगर अगर पीढ़ी गै मकानी ऐ तां फ्ही दादी गी मगाई ओड़ो अग्गें माऊ कन्नै पन्छान करो पर अगर कल्लै गी असेंगी कोई पुच्छै कि थुआढ़ी जेह्ड़े थुआढ़ा वंश कु'त्थुआं स्टार्ट होए दा जां तुस तुंदे दादी दा केह् नांऽ हा परदादे दा केह् नांऽ हा ओह् हैनी सानूं पता की जे असें पन्छान गै निं ऐ उस चीजै दी अपनी मात्तर भाशा गी जींदा रक्खने मूजब असे पैह्लें सारें कोला पैह्ले फर्ज एह् ऐ कि साढ़ी दादी दा नांऽ केह् हा स्कूल च अगर बच्चा दाखला लैंदा ते उसी कु'त्थुआं स्टार्ट करदे न बच्चें गी पुछदे ना तुं'दी दादी दा केह् नांऽ थुआढ़े दादे दा केह् नांऽ इयां गै साढ़ी जेह्ड़िां अगर भाशा दी पंछान होंदी ऐ ते ओह् कु'त्थुआं होंदी ऐ एह् साढ़ी भाशा कु'त्थुआं स्टार्ट होई दियां कु'त्थुआं बनना बनियां हियां संस्कृत कोला बनियां संस्कृत कोला किन्नियां भाशा बनियां हियां सारियां भाशा दी मां जेह्ड़ी ओह् संस्कृत ऐ संस्कृत कोला गै सारियां भाशा बनियां न ओह्दे कोला गै स्टार्ट होएआ हा कि असें कु'त्थुआं पैह्लें ते अगर बोलचाल च अस करगे भाएं सरकारी स्कूल होऐ भाएं दे ग्रांऽ दा होऐ भाएं शैह्र दा स्कूल होऐ जेकर अपनी भाशा गी बचाना ते ओह्दे ओह्दे मूजब असें अपनी मात्तर भाशा गी जींदा रक्खने पौना ते जेकर अज्जकल इक एह् बी बड़ी बड्डी गल्ल ऐ कि शैह्र दे बच्चे जेह्ड़े पढ़ने आह्ले मतलब प्राइवेट स्कूल पढ़ने आह्ले जां शैह्र सरकारी स्कूलें च बी ऐक्टीविटियां बड़ियां जादा न जेह्ड़ियां ग्रांऽ च नेईं हैन ग्रांऽ च खाल्ली आखदे कि पढ़ाओ पढ़ने च जादा बच्चें गी दिंदे मां प्यो बी आखदे नेईं उं'दा बच्चा जादा नंबर लेई गेआ तूं घट्ट लेई गेआ ओह्दे च बी बच्चें गी बड़ा मतलब दमाकै पर पौंदा असर अज्जकल शैह्रें दे स्कूलें च एह् ऐ कि जेकर बच्चा जादा पढ़ने आह्ला निं ऐ कोई कुसै गेम च अगर कुसै गाने बजाने च कुदै बी नुहाड़ा दमाग च इंटरस्ट ऐ ते उसी ओह्दे बिच्च ओह् अग्गें करी ओड़दे न कि बच्चा कुदै ना कुदै अग्गें बधी सकै ते साढ़े ग्रांऽ दे लोक एह् सोच रखदे कि नेईं ओह् स्कूलै आह्ले बी नेईं एह् सोचदे कि बच्चे दा अगर दमाग गाने च ऐ ओह् अगर दिक्खने केईं बच्चे ऐसे होंदे कि ढोलकी बड़ी शैल बजांदे जां ओह् पढ़दे पढ़दे उं'दा दमाग जेह्ड़ा गाने च होंदा पर ओह् केह्दे मूजब पिच्छें रेही जंदे कि उ'नेंगी कोई अग्गें प्लैटफार्म निं मिलदा कोई बोलने दा अग्गें मौका निं मिलदा जेकर दिक्खेआ जा ते अज्ज साढ़े हिंदोस्तान च किन्ने में आखनी अगर बेशक्क पढ़े दे नेईं ना होग पर गुड़े दे बड़े लोक न जेकर बच्चें गी दिक्खेआ जा कुतै ना कुदै अगर साढ़े हिंदोस्तान च जेह्ड़े घर बैठे दे ना बच्चे उं'दे च बड़ा हुनर ऐ केईं कुड़ियां जेह्ड़ियां घट्ट पढ़ी दियां होग हत्थ मतलब मशीनां चलांदियां कपड़े सीना जां कोई बी ते किन्ने अज्ज ते जियां नैट दा जमान्ना ऐ ते घर बैठे दे गै सिंगर किन्ने अस फालो करा ने किन्ना दिक्खा करने न कुदे दा कुदे लोक पुज्जी गे न ते जेह्के डोगरी मूजब कम्म गै निं करगे ते फ्ही अस आक्खने आक्खी गै निं सकने कि अस डोगरे न ते सरकारी स्कूल जां शैह्र दे स्कूलें च एह् फर्क होई गेदा जम्मू दे स्कूलें च ते ग्राएं दे स्कूलें च कि ग्रांऽ दे स्कूलें च पढ़ने आह्ला बच्चे च दमाग भाएं जिन्ना मर्जी होग जिन्ना मर्जी ओह्दे च खेलने च होग ना उसी अग्गें बधाने च स्कूल आह्लें जोगदान देना चाहिदा जेकर सरकार सोचै ते ओह् ग्रांऽ च बी करी सकदी ऐ ते शैह्रें च बी करदी ऐ पर जेह्ड़े ग्रांऽ दे बच्चे न उं'दे मां प्यो बी उं'दा साथ घट्ट दिंदे न कि नेईं तुस खाल्ली पढ़ना गै फलाने दे बच्चे दे इन्ने परसैंट नंबर आए थुआढ़े बी इन्ने आने चाहिदे ओह्दे कन्नै बच्चे दे सिरै पर बर्डन पेई जंदा ऐ ते ओह् उं'दा दमाकी जेह्ड़ा दमाक चलना ओह् बी घट्ट होई जंदा ऐ उं'दी सेह्त घट्ट होई जंदी ऐ जेकर बच्चे गी तंदरुस्त पानी ऐ ते उ'नेंगी पढ़ाओ बी पर उं'दे कन्नै खेत कूद दा बी उं'दा ध्यान रक्खो कि उ'नें कि'यां रौंहदा उ'नेंगी खान पीन लैने दा बी शैल ध्यान रक्खना चाहिदा जे शैह्र दे बच्चे न ते उं'दे मां प्यो केह् करदे न कि नेईं सुत्ते दे उट्ठेआ बच्चा अगर शैल घर दा होग ते उसी दुद्ध बदाम कन्नै बदाम खलाङ जां कुछ बी ओह्दे सेड़ियै रखदे ओह् खलांदे जेकर ग्रांऽ बच्चा कोई चलो गरीब बी होऐ ते चने गै खलाओ किश ते कुछ खलाओ उसी बच्चे गी एह् बर्डन एह् सारें कोला पैह्लें एह् गल्ल ऐ कि भामें ग्रांऽ दा बच्चा होऐ भामें शैह्र दा बच्चा होऐ ते जेह्दे घर च मतलब म्हौल शैल होऐ ते बच्चा बढ़ोतरी करी सकदा ऐ ते शैह्र दे बच्चें गी एह् बी एह् ऐ कि जिस स्कूल पढ़ा करदे न ओह् कुदै ना कुदै उ'नेंगी उस उं'दा दमाग दे तौर पर उ'नेंगी उस तरीके च उसी पजाई सकदे न जेकर हून साढ़े ग्रांऽ दा इक मुड़ा हा ओह् मतलब शैह्र चली गेआ ते ओह्दा मतलब उसी शुरू कोला अस दिखदे हे कि बैट बॉल खेलदा ऐ ते जेल्लै दिक्खो बैट बॉल खेला करदा ते ओह् शैह्र चली गेआ ते उन्नै उत्थै बी मतलब इस्सै कम्मै च रक्खेआ कि अपनी जेह्ड़ी गेंद बांजी ओह् निं छड्डियै खेला कुद्दना निं छड्डेआ बैट बाल खेलदा रेहा ते ओह् अज्ज दिक्खो अग्गें पुज्जी गेआ प्लेयर बनी गेआ टवेंटी टवेंटी मैच खेला करदा ते ओह् सानूं इस गल्ला दा गर्व होंदा कि नेईं साढ़े ग्रांऽ परमंडल दा मुड़ा जेह्ड़ा ऐ शुभम खजूरिया ओह् बड़ी दूर धोड़ी पुज्जी गेआ ऐ ते इस मूजब असें बी गर्व होंदा ऐ ते की जे ओह् शैह्र पुज्जी गेआ ते बच्चे दा नांऽ बधी गेआ ते जेह्ड़े अस ग्रांऽ दे बच्चे न साढ़े च बी हुनर है ना साढ़े बी केईं बच्चे ऐसे हे जेह्ड़े बड़े शैल गेंदबाजी होर बी करदे हे जां बैट बाल खेलदे हे पर ओह् किस बजह कन्नै पिच्छे रेही गे की जे इक ते उं'दे घराै आह्ले निं उं'दे पर इन्ना इंटरस्ट दित्ता ते ना गै उं'दे स्कूला निं दित्ता कि एह् बच्चा कुदै पुज्जी सकदा ऐ में अज्ज अपने मतलब स्कूल च गै दिक्खा करदी ही इक निक्का जेहा कोई सत्त अट्ठ साल दा ञ्याना ऐ जेह्ड़ा मतलब पेंटिंग बड़ी शैल करा करदा ऐ ओह् केह् करदा मिट्टी चुनी चुनियै लेआंदा इक गरीब घर दा बच्चा उन्नै मतलब कु'त्थुआं लैनी क्ले शले उन्नै मिट्टी दे जेह्ड़ा गारा ओह्दियां गै मूर्तियां बनांदा पर अगर उसी कोई मौका देआ उसी प्लैटफार्म च स्कूल आह्ले गै दिक्खङ ते ओह्दी अगर ओह्दा करन ना उसी नैट उप्पर पान ते उस बच्चे गी बी ओह् दूर पुज्जी सकदा ऐ पर ओह्दे पर कोई जोर निं दित्ता अगर उ'ऐ बच्चा कोई शैल स्कूल अगर शैह्र पढ़दा होऐ ओह्दी कला गी दिक्खियै उसी कुदै ना कुदै अग्गें पजाई सकदा ऐ बंदा ते इ'यै इस गल्ला साढ़े ग्रांऽ दे बच्चे जेह्ड़े ओह् पिच्छे रेही जंदे न ते शैह्र दे बच्चे अग्गें पुज्जी जंदे न उं'दे मां प्यो बी उं'दा साथ दिंदे उं'दे जेह्ड़े पेरेंट्स जेह्ड़े टीचर न ओह् बी उं'दा साथ दिंदे न ते ओह् अग्गें अपने मकसद धोड़ी पुज्जी जंदे न ते शैह्र दे जेह्ड़े स्कूल न उं'दे च एह् ऐ कि बच्चे दा ओह् अपने दिक्खी लैंदे न कि जियां बच्चा कुदै ना कुदै कमजोर होआ करदा जां कुसै बच्चे गी कोई प्रॉब्लम होआ करदी ओह् बी समझी जंदे कि नेईं केईं इक बारी में अपनी स्हेली कन्नै दिक्खेआ कि ओह्दी अक्खां खराब होआ दियां हियां ते ओह् स्कूल आह्लें बी इन्ना ध्यान निं दित्ता चलो आक्खा दी मीं लब्भा दा घट्ट ऐ पढ़ना घट्ट ऐ न तां गै तुगी ब्हान्ने लभदे न पर उऐ अपनी दूई स्हेली दिक्खेआ जेह्ड़ी शैह्र पढ़दी ही ओह् अक्खियां ओह् उसी बी थोह्ड़ा घट्ट लब्भन लगा ते शैह्र स्कूल आह्लें भेजेआ घर सनेहा कि एह्दी पैह्लें अक्खां चेक कराओ ते अक्खियें उसी ऐनक लग्गी ओह् बच्चा ठीक होई गेआ जेह्ड़ा दूआ बच्चा ओह् पिच्छें रेही गेआ की जे ओह्दे स्कूल आह्ले बी इ'यै आखेआ कि तूं पढ़ाई च कमजोर ऐ तूं ब्हान्ना ला करना एह् इस गल्लै च बच्चे जेह्ड़े ओह् पिच्छे रेही जंदे न शैह्र दे स्कूलें च एह् ऐ कि ज्यादातर एह् ऐ कि इंटरस्ट उं'दा जेह्ड़ा ओह् दिक्खियै कम्म करदे न उं'दे टीचर कि किस तरीके दे बच्चे जेह्ड़ा एदा दमाग किस तरीके च जा करदा खेलने च जा करदा जां पढ़ने च जा करदा जां एह् बच्चा विज्ञानिक तौर पर जां साईंस जादा एह्दे तेज़ ऐ जां एह्दा इंटरस्ट जां कोई मोबाइल च ऐ जां केह्दे च केह्ड़ी चीज़ बनाने च जोर करदा की जे केईं बच्चे ऐसे होंदे न जे तारें कन्नै तारां लेइयै कोई घड़ियें दे ओह्दे पर रखदा कि घड़ियां बनाना शुरू करी ओड़दा कोई किश ओह्दे पर बी समझी जंदे कि न्हाड़ा जेह्ड़ा दमाग ऐ ओह् कोई इंजीनियरिंग करग इसी इस तरीके दा कम्म करना चाहिदा फ्ही उं'दे घरै आह्लें गी सखाई समझाई ओड़दे कि नेईं बच्चा थुआढ़ा इस एह्दे च जादा दमाक ऐ उसी एह्दे च पाओ ऐं जेकर खेलने च ते उसी मतलब इसी मैच खलाओ अग्गें जां कोई अज्जकल बड़े बने दे न जेह्ड़े कोचिंग सैंटर जेह्ड़े जां कोई खेलने आह्ले बने दे न मैच जित्थें सखांदे न उत्थै जाओ इत्थें बच्चे गी इ'नेंगी एह्कड़ा कोर्स सखागे ते एह्दे बच्चें गी नौकरी लग्गी जानी ते ग्रांऽ दे बच्चे जेह्ड़े ग्रांऽ दे स्कूलें पढ़ने आह्ले उं'दे जेह्ड़े टीचर न ओह् इन्ना दमाक निं लांदे ओह् आखदे कि नेईं साढ़ा कम्म ऐ इ'नेंगी पढ़ाना ते सिर्फ पढ़ाना गै खेलन जो मर्जी करन उं'दा उत्थै अग्गें पजाना हैनी कम्म उं'दा कम्म ऐ कताबें गी कताब गी कीड़ा कताबें गी रटाना जां ते होऐ ना कि इक ते साढ़ी में अपना आखनी आं कि अस बच्चे जेह्ड़े ग्रांऽ दे न अस की पिच्छे दे की जे साढ़े टीचर हे जेह्ड़े जेह्ड़े साढ़े अध्यापक हे उ'नें साढ़ा इन्ना दमाग निं साढ़े पर दित्ता कि अस किस दमाग च जेह्ड़ा साढ़ा इंटरस्ट कु'त्थै ऐ अगर अस चांह्दे हे अस बी कुतै दूर पुज्जी सकदे हे कि मेरा जेह्ड़ा अपना दमाक ऐ ओह् इक अच्छा मतलब डोगरी च लिखने च हा कि में कवि कवित्रियें च कम्म करी सकदी ही पर उ'नें ओल्लै इस चीजै पर जोर निं दित्ता कि एह् केह् लिखा करदी उ'नें आखना कि तूं ना इंग्लिश निं पढ़नी होन्नी खाल्ली हिंदी च जोर दिन्नीं जां डोगरी च दिन्नी ऐ तूं डोगरी बोलनी ऐ डंडे दियां सुट्टी ओड़नियां सोटे दियां ओह् बच्चा में बी उस टैम जेह्ड़ा अपना डोगरी च लिखना बंद करी ओड़ेआ जेल्लै साढ़े स्कूल डिबेट होंदी ही अस ओह् बी निं बोली सकदे की जे आखदे अंग्रेजी च ते इंग्लिश हिंदी च गै बोली सकने न पर असें डोगरी च बोलने दा मौका निं दित्ता फिर बी अस जेल्लै में अग्गें कालेज़ पढ़ी में दिक्खेआ कि नेईं बाकी बच्चे बोली सकदे अस बी बोली सकने अस फिर उत्थुआं सिक्खेआ जेह्ड़ियां असेंगी ऐक्टीविटियां असें अपने ग्रांऽ च नेईं थ्होई दियां ओह् कालेज च पढ़ी जेल्लै असें सिक्खियां ते फ्ही अस ओह् बी अस मतलब अग्गें बधे अस उत्थै शैह्र जेल्लै कालेज गे असें गेम च हिस्सा लेआ असें गाने च हिस्सा लेआ ओह् जेह्ड़ा मतलब अस सोचने मेरे एह् आखने दा मतलब ऐ कि जेकर में अपनी जेह्ड़ा गाना बजाना जेह्ड़ा ओह् में निक्के होंदे शुरू करदी ही जां मिगी अगर ओह् प्लैटफार्म मिलदा हा ते में कुदै दूर पुज्जी सकदी ही अज्ज में ते केह् मतलब काफी जादा जेह्ड़ियां साढ़ियां महिलां न जां साढ़े भ्राऽ न जेह्ड़े ओह् इस कारण पिच्छे रेही गे न की जे ओह् इक मतलब अच्छा उ'नेंगी ओह् निं थ्होएआ प्लैटफार्म निं मिलेआ उस कारण ओह् पिच्छें रेही गे न जेकर असें बी कोई अच्छा प्लैटफार्म मिलदा हा जां सानूं कोई सखाने आह्ला होंदा हा अग्गें बधाने आह्ला होंदा हा ते अस बी अग्गें पुज्जी जंदे हे ग्रांऽ दे बच्चे इस कारण जादा पिच्छे रेही जंदे की जे उ'नेंगी कोई समझी घर आह्ले ते समझी जंदे न पर ओह् इन्ना उ'नेंगी बी इन्ना दमाग निं होंदा कि इ'नें बच्चे गी कु'त्थै पजाना ते जादातर इक दूए दे इत्थै एह् ऐ कि गोआंढियै आक्खी ओड़ेआ ना भला एह्दे नंबर घट्ट आए ते उ'नें इक्कै गल्ल पूरे दिन इ'यै बच्चे गी आखना कि तूं घट्ट पढ़ेआ तां करियै फलाने दे बच्चे दे नंबर जादा आई गे तेरे घट्ट आए उस बजह कन्नै बी अस जेह्ड़े ग्रांऽ दे बच्चे ओह् पिच्छे रेही जंदे न ते जेह्ड़े शैह्र दे बच्चे न ओह् शैह्र दे बच्चें गी एह् ऐ कि अगर नंबर घट्ट आई गे कोई गल्ल निं स्कूलै दे मैडम मास्टर आक्खी ओड़दे जां म्हल्ले आह्ले बी आक्खी ओड़दे नेईं बच्चा थुआढ़ा केह् गल्ल ऐ पढ़ाई च घट्ट होग कोई गल्ल निं दिक्खो महाराज तुं'दा बच्चा गाने बजाने च इन्ना अच्छा ऐ तुस उसी इक कम्म करो पढ़ाओ बी ते थोह्ड़ा जेह्ड़ा इसी सखाने च बी एह्दे च सिंगिंग च बी एह्दा इसी सखाओ थोह्ड़ा इसी बजाने च इंस्ट्रूमैंट सखाओ इसी वोकल सखाओ की जे एह् सिक्खी जाह्ग ते इन्नै कुदै ना कुदै पुज्जी जाना होर सच्चें गै ओह् होंदा थोह्ड़े चिर बाद दिक्खो ते ग्रांऽ दे बच्चे जे मर्जी बेचारे घर गांदे बजांदे होन शुरू कोला जेह्ड़े शैह्र दे बच्चे ओह् थोह्ड़े चिरै बाद ओह् सिंगर बनी जंदे ते जेह्ड़े साढ़े जनेह् न ते ओह् बेचारें गी कोई आक्खो घर गै गाई सकदे न ओह् बाह्रें कु'न गान देना की जे उ'नेंगी इंस्ट्रूमेंट दा पूरा नालेज होई गेदा होंदा पूरा सुर ताल दा ज्ञान होई गेदा होंदा अहें सरगम आई गेदे होंदे उं'दे पूरे अवरोह् वरोह् दा नालेज होई जंदा कि कि'यां गाना कि'यां नेईं कु'त्थै ताल लैना कु'त्थै तान बजानी कु'त्थै तान पूरा बज्जना ओह्दे पर बांसुरी बज्जनी एह् चीजां उ'नेंगी जादा जित्थै सखाई जंदियां न ओह् ग्रांऽ दे बच्चे ओह्दी बजह कन्नै पिच्छे रेही जंदे बेशक्क उ'नेंगी अवाज शायद उं'दी ग्रांऽ दे बच्चे दी जादा शैल होग इक ते प्लैटफार्म उं'दी उ'नेंगी निं मिलदा ओह्दी कमी कारण ओह् पिच्छें रेही जंदे ते दूआ ओह् केह्दी बजह कन्नै पिच्छे रेही जंदे कि उ'नेंगी समझने आह्ला कोई निं ऐ उ'नेंगी सखाने आह्ला कोई निं ऐ अगर ग्रांऽ दे बच्चे बड़े बड़े ग्रांऽ ऐसे न जित्थै मतलब पञमीं छेमीं धड़ी स्कूल उत्थें गै होंदे न जित्थै मतलब अट्ठ दस बच्चें दे बजह कन्नै कोई उत्थै स्कूल दा मास ग्रांऽ दा गै इक मास्टर पढ़ांदा होग पर ओह् बी खाल्ली उसी पढ़ उ'नें बच्चे गी उत्थै पढ़ांदा ऐ पर एह् चीज़ निं दिखदे कि ओह्दा बच्चे दा दमाग किस बक्खी ऐ अगर उस बच्चे दा दमाग जे अगर कढ़ाई करने च बी होग ना तुस उस अगर आक्खी ओड़ ना ओह्दे मां प्यो गी बच्चा तुं'दा एह्दे च बधी सकदा ओह् बधी सकदा ऐ